आमच्या भारतांत जायत्यो तरांच्यो भास्यो आसात तातूंतल्यो कांय भासो म्हटल्यार कोंकणी हिंदी मराटी इंग्लीश गुजराती बेंगॉली कन्नड आनी खूब तरांच्यो अश्यो भासो आसा ह्यो जर तर एकाद्या मनशाक जर तर ह्यो सगळ्यो भासो कळ्यो जाल्यार तो खंयच्या देशान वचोंक खंयच्या देशान वचोंक त्यो भासो जर तर तेका कळटा जाल्यार तो थंय बऱ्या तरेन जो बरे तरेन तो समजुपाक शकता जावं एकादें जर तर तो एक मनीस जर तर कर्नाटकान गेलो आनी ताका ती कन्नड भास येता जाल्यार तो थंय बरे तरेन ती कन्नड भास भास समजुपाक शकतलो आनी तांकां जी कोण जावं एकाद्रें खंयच्या मार्केटान जर तर तेका वचोन किदेंय घेवंक जाय जाल्यार त्या मार्केटान आतां खूब ना नाडपणां चलिल्लीं आसता कांय तांकां अशें दिसता की ट्युरिस्ट भोंवपाक येयल्लें आसता आनी तें तांकां किदेंय सांगोन ते गोंयकार जावं आनी किदें म्हणून चित्ता आनी तांकां नाडटा ताका लागून इफ जर ताका कन्नड भास येता आनी ताका कळटा की आनी ताका कळटा की